ہیلو آپ چپل بیچنے والی بول رہی ہیں کیا آپ کے پاس چھ نمبر کا چپل ہے سلیپر ہو جائے گا کیا ریٹ ہے اس کی تین سو روپئے تین سو سے اسٹارٹ ہے یہ تو بہت زیادہ لگ رہا ہے آپ کے پاس اور کس ٹائپ کا چپل ہے ہیلو آپ کے پاس شری لیدر کا ہوگا شری لیدر کا لینا ہے تو اتنا نہیں ہے برانڈ کا آتا ہے اتنا مہنگا نہیں رہتا ہے جتنا آپ بتا رہی ہیں ہم کو تو سلیپر لینا تھا اب آپ بتا رہی ہیں ہوں ہم کو تو سلیپر لینا تھا اور آپ وہ بھی نہیں ہوں وہ تو میں نے آپ کو

میں نے تبھی تو آپ فون لگا کے بتایا میں نے آپ کے نہیں یہاں پر بھی چاہیے اور سلیپر چاہیے تھا اگر آپ ریٹ اچھا لگا دیتیں تو ہیلو میم جوتی کا ریٹ کیا پڑ جائے گا تھری ہنڈریڈ پڑ جائے گا نا